जेन्ना म्हाका सुटी पडटाली जशी दिवाळीची सुटी जावं मे म्हयन्याची सुटी पडटाली जावं मदीं जेन्ना हांव फ्री आसतालें तेन्ना म्हाका वाज येतालो तेन्ना हांव ड्रॉईंग काडपाक हांवेन सुरवात केली खरें म्हणल्यार पयलीं म्हाका तितलें ड्रॉइंगेन हांव तितलें बरें नाशिल्लें पूण जेन्ना हांवें काडपाक काडपाक लागलें सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार हांवे मंडाला आर्ट मंडाला जें आर्ट आसा तें हांवेन काडपाक सुरवात केलें ते काडून काडून तें काडटालें तेन्ना म्हाका खूब आवडपाक लागलें तेन्नाच्यान म्हाका हें आवडपाक लागलें हांव सदांच बाकी जेन्ना फ्री आसतालें तेन्ना काडपाक काडपाक लागलें तें जेन्ना हांव आर्ट काडटालें तेन्ना म्हजें जे स्ट्रेस आसतालें ते कमी जाताले जे तकलेंत म्हजो ताण आसतालो तो कमी जातालो ताण आसतालो तो म्हजो कमी कमी जातालो म्हाका बरें दिसतालें हांव खुबशें म्हजें म्हजे फ्रेंडाक जावं म्हजें आवयक बापायक दाखयताले तेंकां तें खूब आवडटालें आनी तीं म्हाका खूब प्रोत्साहीत करतालीं अशें चित्र बी काडपाक काडपाची काडपाची हांवें म्हज्या स्कुलांतल्या स्कुलांतल्यान वा शाळेंतल्या स्कुलांतल्या टिचरीक लेगीत दाखयिल्ला तेंणी लेगीत ताणें लेगीत म्हाका खूब प्रोत्साहीत केलें